सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की जिससे कि बहुत टफ और बहुत दिमाग को चैलेंज करने वाली थी जो कि टेग्नामेंट्री थी जिससे कि हम उससे इतने परेशान हो चुके थे कि परेशान होने की बात ये थी कि मतलब उसको जो रिमेम्बर करते थे उसको इतने अच्छे तरीके से रिमेम्बर करते थे और फिर भी अगर कंपटिशन में सवाल आ गया तो उसको अगर लगाने की बारी आ जाए तो दिमाग में चलने लगता था कि कौन सा फर्मुला थी कैसे था मतलब दिमाग में थोड़ा सा चैलेंज होता था दिमाग में कि कौन सा फर्मुला लग रहा है ये और इससे कि हमको बहुत समस्याएँ होती थी टेग्नामेंट्री थी और ऐसे एक बुक और थी कमेस्ट्री की और उसमें क्या था कि जितने भी रिएक्शन थे उसमें किसी चीज को बनाने के लिए हम प्रयास करते थे जब तक पढ़ते थे तब तक दिमाग में चलता था और जब उसकी कोई मतलब रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन अगर आता था तो जैसे लगता था कि मतलब जो याद किए हैं वो तो चल रहा है और पर आ नहीं रहा है इसलिए बहुत टफ लगती थी जिससे कि हमको ऐसा महसूस होता होता था कि मतलब इसको कितनी बार हम पढ़े कितनी बार पढ़े कितनी बार पढ़े जिससे कि हम उस चीज को रिपीट कर पाएँ पर जो बात रिपीट करने की नहीं थी इसको सिर्फ बात थी समझने की अगर मैंने अगर अच्छे से अगर समझा होता तो शायद ऐसा टफ हमको नहीं लगता पर अच्छा था बहुत अच्छी थी बात करें टेग्नामेंट्री की तो टेग्नामेंट्री में कोई दिक्कत नहीं थी फिर भी उसको समझने की बात थी हम उस उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे जिससे कि हम उसको रिपीट कर रहे थे और उसको बार बार रिमेम्बर कर रहे थे और हमको वो बहुत टफ लग रही थी और बहुत दिमाग को चैलेंज मिल रही थी कि अब करें तो कैसे करें और बात टेग्नामेंट्री में जो भी साइन थीटा कॉस थीटा थी उसमें ऐसा लगता था कि जैसे दिमाग में चल रहा है सब कुछ चल रहा है पर उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि मेरे मैंने अपने दोस्तों से भी शेयर किया घरवालों से भी शेयर किया कि ऐसे हमको प्रॉब्लम आ रही है तो घरवालों ने सपोर्ट किया कि नहीं इसको आप समझो इसको कर सकते हो और उस चीज को मैंने पुनः प्रयास किया और किया उसको और अच्छे से मेरी पेपर बनी